जोङो दंफांनि सायावनो दंफां बिफां लाइफांनि सायाव जोंहा दंफाङा सबसे दामसिन होननानै बुङोब्ला साल जोंहा सालखौ मेन जोंनो नांथारगौना बिनि सायाव जों साल गायो गाम्बारि गायो आरो बिनि उनाव बेदिनो उग्र' दंफांफोर गायो बिदिनो मोन्सिथां बायदिसिना गायो जोंहा बे दंफांखौ देरोब्ला हायो हानानै जोङो बाथाम हानानै जोंहा न' लुयो आरो न' लुनानै जोङो बे दंफांजोंनो जा आग्लायो जोङो बेखौ फानो न'नि खरसा दिहुनो जों बेफोरबायदिजोंनो न' लुयो आरोखि अनेख दंफां दंना सबसे दामसिन होननानै बुङोब्ला साल दंफां जोंहा सालखौ मेन नांथारगौ ओमफ्राय गाम्बारि बिनि उनाव जोंहा आरो उग्र दंफां बिदिनो बायदिसिना खैसि दंफां मेरला बायदिसिना दंफां दामनि दामनि दङ ना जोङो बेफोरखौनो गायनानै लायो मानसिनि थाखायबो बिराथ मोजां अक्सिजेन गेस मोनो बार मोनो जोंहा मानसि थांनानै थानायनि थाखै दंफां लाइफाङा मेननो दंफां लाइफांनि थाखायसो जोंहा मानसिफ्रा थांनानै थानो हायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला अक्सिजेन गेसआ दंफां लाइफांनिफ्रायसोनो जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो बार अक्सिजेन आराम बेजोंनो जोंहा मानसिया थांनानै थानो हायो जोङो बेनिखायनो जों दंफां लाइफांखौ गायो दंफां लाइफां गायनानै जोंहा गिदिर फेदेरनानै बेखौनो जोङो हानानै माखासे फाननानै माखासेखौ न' लुनानै लानो हायो आरो जोङो बे दंफांजोंनो दा गाम्बारि साल मोन्सिथां आमफ्राय बिदिनो खैसि आमफ्राय बिदिनो उग्र दंफां अनेख दंफां दङनालाय मेनसिन नांगौआनो जोंहा साल दंफां गाम्बारि ना जोङो गाम्बारिजोंनो न'बो लुयो आरो बेजों बेखौनो जों हानानै बाथाम खालामो खुन्थिया गायो जोंहा दंफां नङाब्लानो खामानियानो जायानालाय बेनिखायनो जोङो दंफांखौ गायो आरो